पुस्तकालय मे अच्छा अच्छा बुक सब मिलय छै नॉलेज होइ छै पुस्तकालयमे सबकिछु पढ़यमे अच्छा लागय छै अच्छा अच्छा बुक मिलय छै ओइमे जेनरल नॉलेज भूगोल विज्ञान हिन्दी इंग्लिश इतिहास इतिहासमे सब पुरानासँ पुराना सब सबकिछु रहय छै ओइमे क्वेश्चन सब रहय छै पुरानासँ पुराना रहय छै सबकिछु देखयमे अच्छा लागय छै पढ़यमे अच्छा लागय छै आसपासके लोकके भी अच्छा लागय छै सुनयमे पढ़य छै तऽ उ पुस्तकालय मे बहुत अच्छा अच्छा सभीके सब ही इतिहासमे एत्ता एत्ता सा सवाल रहय छलय पुरानासँ पुराना सब किछु रहय छै ईसब मे सबाल करयमे कहाँ चीज बेसी होइ छै जेनरल नॉलेज रहय छै जेनरल नॉलेजसँ सबकिछु सीखय छै आदमी बहुत किछु सीख रहल सीख जाइ छै अभी विद्यार्थी सब इतिहासमे इतिहास एतेक छै झूठे ईमे हर चीजके सवाल जबाव देने रहय छै ईसब किछु जानय छियै पढ़य छियै सबके सबकिछु सिखाबय छियै करय छियै लै छियय इएहे सब होइ छै ई इतिहासमे आओर विज्ञान विज्ञानोमे सबकिछु कहाँ की भेलय कोन की होइ छै कब की होइ छै सबकिछुके पता होइ छै ओही सभेके सब बुकमे भेलय होम साइन्स होमसाइन्समे भी ईसब रहय छै सवाल की केना केना की होइ छै खाना कोन चीज बनाबय छै केना खाना बनय छै केना खाना पकय छै केना की रहय छै ईसब सब कुछ बनय कहय छै अइमे खाना उनाके बारेमे केना खाना बनेलियै केना कोन चीज करलियै ईसब की रहय छै खाना पीना से सब चीजमे कब ककरा खियेलियै ककरा ना खियेलियै कब कोन सब सब्जीमे फिर भी नमक जादे पड़य छै हीँग पड़य छै उ पड़य छै ईसब उसब जैसे सबकिछु काला अच्छा होइ छै कितना अच्छा अच्छा सबकिछु काला मिलय छै पुस्तकालयमे जेनरल नॉलेज रहय छै जेनरल नॉलेजमे भी बहुत बहुत सवाल सब रहय छै जेनरल नॉलेज पढ़िके आदमीके बहुत किछु खुलय छै नॉलेज बनै छै नॉलेज खुलय छै सबकिछुके जबाव ओकरा लगमे रहय छै देखयमे एन्ने सँ ओन्ने पढ़य छै तऽ आदमी सबके अथी लागय छै तऽ अच्छा सबाल सब छै पढ़यमे पेपर पढ़य छियै पेपर पढ़िके हमरा आरके भी सबकिछु जानि जाइ छियै पेपरो पढ़य छियै नहि होइ छै तऽ पुस्तकालय मे पेपर सब भी पैढ़ लै छियै पेपरो पढ़ैलए आबै छै पप्पा मम्मी के सबाल रहै छै जेनरल नॉलेज मे हूँ जेनरल नॉलेजमे तो भी सबकिछु मनमे रहय छै महात्मा गाँधीके सवाल रहय छै सब सबकिछुके सबाल जबाव रहय छै